बैसागु दिनाव जोंहा मन्दिराव हाबो मन्दिराव हाबनायाव खाम जथा सिफुं लानानै मोसायो जि आराम मोसायो मन्दिरनिफ्राय गनानै गखांनानै ग्रोब आरो गामि गामि गामि ग्रुप लायै लायै ग्रुप मोसा फैयो आरो हौवा हिनजाव सिफुं दामनानै जथा हारुम दामनानै ग्रुप लानानै मोसायो ज' ज' ज' अबे हौवा अबे हिनजाव बबे फिसा बबे बिमा अबे बिफा मिन्थिया ज' ज' मोसाखायो आमफाय मोसाखांनानै साननैसो थानानै जि दख'ना गोमो जि गोसोम जोमबायनाय गोजा गाननानै जोमनानै हबे फोथाराव जि गाजा गोमजा मोसायो बेखौ मा होनो बिदि मोसानायखौ लांदां बैसागु होनो लांदां बैसागुआव एखदम जायनो खुसि जायो बेनो मोसा जाय मोजां मोनो बे मोसा देलायनायफ्राय बादा बादिथारसै आरो जि मोजां मोजां फालिगोन मन्दिरावथ' हौवा हिनजाव ज' ज' हाबखानांगौ उन्दैखि गोरों लोंगोन जागोन आरो मुरि जायो साहा लोङो मेथाय जायो ग्रुप लानानै जि पार्टि लायै लायै ज' ज' मोसायो गिदिरफ्रा गिदिर गोजा मोसाबाय उन्दैफ्रा उन्दैगोजा मोसाबाय आरो बिदि मोसायो